कैथीमे माछ कोन सब मिलै हऽ हँ तऽ कहली की से मछरी लेबै कोन माछ कोन है रेहू है रूपचन्द है टेङ्गरा है पोठिया है कथी कोन लेबै बतेबै तकर बादे ने ओ ठीक है तऽ केना है एगो है रूपचन्द है डेढ़ सएके रेहू है एक सए अस्सीके अहाँके जेना पोठिया अर भेलै तब उ सब है डेढ़ सए एक सए बीस जेहन मछली है तेहन दाम है तऽ अहाँ बतैइयो तेहनमे सँ लेब हँ तऽ पसन्द करबै तकर बादे ने कोन माछ लेबै अहाँ मछली तऽ हमरा बहुत है आँय अहाँ लऽ सकबै जेहे लेबै सएहने हम देब अहाँके हम्म ठीक है है रेहू लेबै तऽ एक सए अथी साठि हो जायत सत्तर हो जायत

ठीक है जेहन ठीके है मछरी मछरी कहुँ खराब रहलै खराब एतना दूरसँ समस्तीपुरसँ अनलियै हन तऽ उ थोड़े ही खराब मछली हेतै हम्म नहि तलाब तलाबमे के टटका माछ है तलाबमे के टटका माछ है जे अहाँके पसन्द होत तऽ अहाँ आयब आओर जे पसन्द पड़त अपन लऽ लेब हमरा लग तऽ सब है टेङ्गरा पोठिया डेढ़वा ओढ़वा सब माछ है अहाँके जे अहाँके जे चिक्कन बूझाय से अहाँ लऽ सकली हँ हम्म हम्म हम्म हम्म ठीके है ठीके है अयबै तकर बादे ने ओ अहाँ लग जेतै अच्छा जे अयबै तऽ जे अगर अथी होत तऽ अपन लऽ लेब जे अहाँके अच्छा जे अहाँके अच्छा बुझायत जे दाम अच्छा बुझायत माछके तऽ ओ माछ अपना लए लेब ट्राइ कऽके हम अहाँके नहि देब हमरा बेचेके ना हम्म

ठीक है अपन आयब तऽ जे पसन्द पड़त अहाँ लऽ आयब हँ हम तऽ सबटा हम तऽ सबटा छियै रखने ठीक है रखै छी